हमे पढ़ल लिखल नहि छी हमे ने मुरुख छी हमरा अथी टी वी सीरिअल देखै छी हमरा रामायण नीक लागै हइ हमरा महाभारत नीक लागै हइ हमरा कृष्णा नीक लागै हइ हम पढ़ल लिखल नहि छी हम ने से पढ़ल लिखल नहि छी